आं दासिमाव सिथ्लानि बिबार बारिनि साखाथियावनो गार्देनिंखौ खालामनाय जायो बेयावनो आङो फांसे फांनै जा हायो मैगं मैला गायो आरो बेजों लोगोसे बिबार बागानबो खालामफानाय जायो दलरसे हायावनो आङो गोबां रोखोमनि मैगंखौ दिहुन्नाय जायो आरो बेजों लोगोसे बिबाराबो साखाथियावनो थाफानानै बिसोरखौबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बिबारखौ आङो बेयावहायनो गायनानै लाफानाय जायो मैगं दिहुन्नाया समजों लोगोसे जायो मेसें बोथोरनि मैगंखौ गुबुन गुबुन मैगं जोङो बेयावहाय मोनो जेरै लाफा मुला कफि बायदिसिना आरो बेबायदिनो दैलां बोथोरनि मैगं जेरैहाय जोगोनार खुमब्रा फोरला बेफोरबादि मैगंफोरखौ जोङो बोथोर लानानै मावनानै जानाय जायो दलरसे हायावनो हासार गोबां हासारफोर होनानै जोङो रासायनिक हासारखौ बाहायालासेनो जोङो माखासे जोंनि मोसौ खिनिफ्राय जे हासारफोरखौ मोनो नेसारेल हासार बेफोरखौ बाहायनानैनो जोङो मैगं मैलाफोरखौ मावनाय जायो दा दासिमाव गार्देनिंखौ आङो बोसोरफ्रामबो मोजाङैनो खालामगासिनो दङ दलरसे हायावनो आङो गोबांथार रोखोमनि मैगंफोरखौ दिहुन्नानै मावनानै जागासिनो दङ